हैल्लो हां जी केह् हाल ऐ तुं'दा बस ठीक और केह् करा दे ओ अच्छा तुसें मतलब फोन कोई कम्म हा अच्छा अच्छा ते तुसें कनेह् टाइप दे फ्रूट चाहिदे न हां जी सेब बी हैन अंगूर बी हैन शड़े सेब ते अंगूर चाहिदे और किश नी हां जी की हां एह् बी ऐ चैरी बी आई दियां न फ्रैश आई दियां न लीची आई दियां न अच्छा अच्छा तुस शाम्मी बेल्लै आई अ आई जायो नेईं ते होम डिलीवरी बी ऐ अगर तुसें होम डिलीवरी चाहिदी तुस सनाई सकदे ओ चलो ठीक ऐ हाल्ले शाम्मी बेल्ले फ्रैश फ्रूट बी आना ऐ ते मैं ओह्दे बिच्चा बी तुसें देई ओड़गी ठीक ऐ ते और अगर तुसें कोई और किस्म दा फ्रूट चाहिदा तुस दस्सी सकदे ओ हाल्ले ठीक ऐ ठीक ऐ ओके